असांजे खेत्र में मौत जा कारण आहिनि बीमारी हिंसा अक्शमत ऐं महामारी मौत जो वॾो ऐं मुख्य कारण आहे असांजे खेत्र में ॿारनि जी मौत जो दर वधीक कर आहे जंहिंजा घणा ई कारण आहिनि जीअं त ॿारनि जी माउ पीउ ॿारनि जो बराबरि ध्यानु नथा रखनि या ॿारनि खे कचरे गंद में सुमारनि था या मच्छरनि में था सुमारनि या ॿाहिरो खाराइनि था पीआरनि था जंहिं करे उन्हनि खे बीमारी थी थियनि या ॿारनि खे वक़्तु वक़्तु टीका करण नथा लॻाइनि तंहिं करे ॿारनि खे पोलियो जहिड़ी बीमारियूं थी थियनि असांजे खेत्र में सरकारी दवाखानो आहे सरकारी दवाखाने में ॿारनि लाइ अलॻि अलॻि सुविधा आहिनि सरकारी योजना में ॿारनि लाइ मुफ़्त सेवा आहे सरकारी दवाखाननि जूं योजनाऊं ॿारनि खे जाम मदद कंदी आहे